भोपाल जिले की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है यहाँ बहुत सारे जंगल हैं जंगल में कई जानवर भी रहते हैं जंगल होने के कारण यहाँ पर बारिश अधिक होती है बारिश और साथी गर्मी भी यहाँ काफ़ी होती है समय से पहले कई इलाकों में ठण्डी पड़ने लगती है जैसे अभी हाल की यदि हम बताऍं तो मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी ठण्डी का मौसम नहीं है पर भोपाल में जंगली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर मौसम का परिवर्तन हुआ है और अभी यहाँ पर ठण्डी बढ़ गई है हालाँकि इस साल तो कुछ अनिश्चित रहा और बरसात का मौसम जून माह तक रहा लगातार और साथी अप्रैल में भी बारिश हुई जबकि अप्रैल मई जून जुलाई और अप्रैल इन जिलों में इन माह में सामान्यतः गर्मी पड़ती है तो ऐसा मौसम है भोपाल का